ऐजुकेशनल जेह्ड़े इंस्टिटयूटस नै ओह्दे बिच्च अज्ज कल लोग जियां अग्गैं अवा दे न उनेंगी स्टेज उप्पर न्यूज़ बोलनें तांई मिलदी ऐ ते ते बच्चा कोई बी अग्गैं आई सकदा न्यूज़ बोल्ली सकदा ओह्दे कन्नैं केह् होंदा कि इक ते बच्चा न्यूज़ पढ़दा ऐ उसी दुनियादारी दा पता लगदा ऐ ते जिसलै उसी दुनिदारी दा पता लगा दा ऐ ते ओह् समझदा ऐ कि रूलस रैगुलेशनस केह् चीज़ होंदी ऐ ते जिसलै उसी पता लग्गी जा कि रूलस केह् न रैगुलेशनस केह् न ते ओह्दे कन्नैं उसी बी मैचोरिटी आंदी ऐ कि दुनियां दारी बिच्च केह् होआ दा ऐ केह् नेंई होआ दा ते एह्दे बिच्च स्कूल कालेज़ बड़ा गै रोल निभांदे न कि जे बच्चे गी सब तो स्टार्टिंग जे कोई बोलनां सखांदा ऐ पैह्ली ते मां होंदी ऐ ते दूई साढ़े गुरु होंदे न ते जेह्ड़े साढ़े गुरु न उनें दस्से दा असेंगी कि कियां सारियें चीज़ें गी अग्गैं बोलनां कियां अपना हक दा स्टैंड़ लेईयै बोलनां जे कुसै कन्नै जे गल्त होआ दा ऐ ओह्दा कियां स्टैंड़ लैच्चै जां फिर बड़ियां सारियां चीज़ां न जेह्दे बिच्च स्कूल बड़ी मदद करदा ऐ स्टेजा उप्पर गै जे बोलनां ऐ ते बच्चा जे शर्माग जां उसी न्यूज़ दा पता गै नी ऐ जे उसी दुनियांगारी दा पता गै नी ऐ ते उनैं अग्गैं केह् बधनां ते एह् ते मेन चीज़ होंदियां न जेह्दे बिच्च स्कूल ते कालेज़ असेंगी ट्रेनिंग देआ दे न जां फिर असेंगी पार्टिसिपेट करांदे न जियां पार्लिमैंट होइया यूथ पार्लिमैंट होईया दां जां फिर अस आक्खी लैच्चै चार बंदे बिच्च कियां अपनां स्टैंड़ लेईयै बोलनां जां चार बंदें कन्नैं गै गल्त होआ दा ते उंदा कियां स्टैंड़ लेईयै अग्गैं

पढ़ाई कन्नै एह्दे बिच्च मेन चीज़ एह् ऐ कि बच्चे गी पता लगदा कि न्यूज़ दिक्खनी चाही दा जां नेंई दिक्खनी चाही दी एह्दे बिच्च पढ़ाई बड़ी सारी ऐ जियां जर्नलिजम आह्ली पढ़ाई करी लैच्चै अस असेंगी पालिटिक्स दे बारे च पता लग्गना असेंगी इकनॉमिक्स दे बारे च पता लग्गना हैनी असेंगी फाईनैंस दे बारे च पता लग्गना जेह्ड़ियां चीज़ां बच्चां होंदे सिखदा ऐ उसी केलेज़ च स्कूल च ओह् सखांदा ऐ ते उस्सै लेक्खा असेंगी जर्नलिज़म आह्ली चीज़ ऐ जर्नलिज़म बड़ी गै स्हेई चीज़ ऐ जे तुंदे कन्नैं कोई चीज़ बीता दी ऐ जे तुस उसी न्यूज़ पेपर छापो जां तुस अज्ज कल बड़ियां न्यूज़ चैन्नल बने दे न तुस पर्मिशन लेईयै न्यूज़ चैन्नल बनाओ तुस संपर्क करी सकदे हो बौह्त लोकां नाल जियां बौह्त लोकें गी नेंई पता होंदा कि समझी लैओ इक कोई बी जगह् ऐ ते ओह्दे बिच्च इक बड्डा हस्पताल बने दा बड़े लोकें गी नेंई पता होंदा ते तुस केह् करी सकदे हो तुस जाईयै अपनी राय ओह्दे सामनें रक्खी सकनें न्यूज़ पेपर उप्पर छापियै जां इया तुस लाई लैओ हिसाब कि तुसें यूटयूब चैन्नल बनाया तुस ओह्दे उप्पर बीडियो बनाइयै सारें अग्गैं पेश करी सकदे हो कि एह् एह् चीज़ां बी होंदियां न एह् जर्नलिज़म दे न्यूज़ लेई बड़ा गै जरूरी ऐ जियां एह्दे बिच्च असेंगी न्यूज़ तो पता लगदा ऐ कि दुनियां च केह् होआ दा ऐ केह् शैल चीज़ां होआ दियां केह् गल्त होआ दा ते अस बी सतर्क होई सकदे आं कन्नै कन्नै गै अस लोकें गी बी सतर्क करी सकदे हां ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा ते असेंगी दुनियां दारी दा पता लगदा ऐ ते जीनें दा म्ह्त्तव पता लगदा ऐ